आजकल के लोग बहुत ही ज़्यादा शिक्षित और अशिक्षित होने के कारण उन्हें दुविधा होती है जिस तरह से लोग पड़े हुए होते हैं वह अपनी स्थितियों को सुधारकर उन्हें अपने आने वाले कल के लिए सुधारक का परिणाम बताते हैं जिस तरह से अनपढ़ लोग अपनी खेती बाड़ी और नौकरी के लिए यहाँ दर बदर भटके वहीं पढ़ाई और पढ़ने वाले स्टूडेंट एवं पढ़े हुए लोग अपनी अपनी सुविधा के अनुसार अपने लिए नौकरी खोज लेते हैं जिस तरह से लोग खेती बाड़ी और मज़दूरी करते हैं उसी तरह से पढ़ाकू लोग अपने लिए नौकरी एवं अन्य तरह की सुविधाओं का प्रबंध करते हैं जिस तरह से कि आज हम आने वाले कल के लिए अपने लोगों अपने बाल बच्चों को पढ़ाते हैं उसी तरह से पहले के लोग न पढे़ न पढ़ने के कारण अनपढ़ और काम खेती करते हैं जिस तरह से की लोगों के लिए बहुत ही दुविधा होती है और पढ़ने वाले के लिए बहुत ही सुविधा जिस तरह से पढ़ाई आज के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है उसी तरह से आने वाले कल के लिए भी पढ़ाई को लेकर लोग यह कहते हैं कि सर बच्चा हमारा पढ़ नहीं रहा है यह कर रहा है इस तरह से लोगों अपने नाकामयाब कुछ बातें हैं जिस तरह से कि आने वाले कल के लिए पढ़ाई ज़रूरी है उसी तरह से आने वाले कल के लिए सुविधाएँ भी तो अपने बच्चों को इस तरह सुझाव दीजिए कि उनका पढ़ने में मन लगे यदि कोई स्टूडेंट या बालक पढ़ाकू नहीं है तो उसकी गलती है कि उसने कभी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया उसमें माँ बाप का दोष नहीं है वह बच्चे ने खुद से कमी की तो बच माँ बाप के माँ बाप का यह फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को अच्छी सुविधा दे जिस कारण वह पढ़े और आने वाले पीढ़ी के लिए भी एक मिसाल बने जिस तरह से लोग कहते हैं कि तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो वह नहीं कर रहे हो तो वह उससे कहने से कुछ नहीं होगा अपने बच्चों को सुधारिए और उसको सुविधा दीजिए जिस तरह से वह पढ़ना चाहे इससे क्या होगा कि आने वाले कल को यह यह प्रेरणा मिलेगी कि वह पढ़ाई में भी अपने को सुधारेंगे और अच्छे नम्बरों से अपने माँ बाप को ख़ुश करेंगे जिस तरह से आने वाले समय में लोग अपने लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहें उसी तरह पढ़ाई भी है डिजिटल इंडिया बनने से क्या फ़ायदा अगर लोग पढ़ाकू नहीं बने तो उसके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी है तो आजकल के लोगों को पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए इससे यह होगा कि हम अच्छा बेहतर कल चुनेंगे अच्छी अच्छा इंडिया बनाएंगे और अपने लिए भी कुछ बढ़िया करेंगे जिससे फ़ायदा यह होगा कि हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए पढ़ाई भी ज़रूरी होगी और उनके लिए सुविधाएँ भी